पहले पानी साफ रहता था तो मछली अच्छी आती थी सब लोग मारते थे अच्छे से अब पानी गंदा हो गया है सब नाला ओला का बह के जाता है पानी गंदा हो जाता है अब पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है अब लोग नहीं मछली मारते हैं सब प्लास्टिक बहाते हैं पानी गंदा हो गया है